ओंखाम ओंख्रि संनांगौबा साराइ सुनांगौ खोस्लि मानजिनांगौ दो मानजिनांगौ आर ओमफ्राय सामब्राम हानांगौ मस्ला देनांगौ सामब्राम गुफुर देनांगौ गासिबो बिदि देजोबनानैसो ओमफ्राइ अनलाजों दावजों सङोबा खारै होनांगौ अनलायाव गासिबो ओमफ्राय बिदि माबाखांनानै आर ओमफ्राय गोबाव दै होनानै दै गोदौबा अनला उरनांगौ अनला उरखांनानै मस्ला मस्लि होफबनानै सामब्राम सुमब्राम होफबनानै आराम गोदौहोनानै संनांगौ ओमफ्राय मोनसैबाथाय एक गन्थासो संसै मोनसैबाथाय ओमफ्राय खांसै ओंखामआबो बिदिनो आराम माबानानै संनांगौ होनबानो मोनबाय मालाय अर सुनानै होबाय थानांगौ अर सुनानै होयाबाथ' मोना ना जोंहाथ' बनजोंसो सङो बारा गेसजों खारबार गैया गासिबो बनजोंसो जों संजोबो गोथाव संनांगौ आरो थावाबा आरो गोथाव माबाफिननानै संफिनजायो संख्रि बानलु साखिनायाबो थावनाय थावै साखिनानैसो संफिननांगौ